सोलोंथाय साख्रि बेलानि गेजेराव जोंनि कक्राझार जिल्लायाव दैदेनगिरियारि बिथिङाव कक्राझार जिल्लानि साफ्रोमबो लायमोन आरो आजोला गथ'फोरा साख्रि बाख्रिनि अभाबआव मोनो थाङियाव दानियाव आं नुनो मोनदों गोदो मामोन दानियाव साबसिननिफ्राय साबसिन नुबोबाय आङो ओजों जोंनियाव माबाबो गेस्ट हाउस माबा माबिबो जोंनियाव माबाफैजोबबाय बिदिनो मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन आरो जौगा गासिनो दं जोंनि माबायाव जोंनि कक्राझार जिल्ला माबायाव बिदिनो जों बै समाव जोंनि माबायाव बिदिनो बिदि आं बांद्राय मोजां नुबोआखैमोन साबसिनिफ्राय साबसिन जोंनियाव सोलाय बोगासिनि दङ फरायनायनि बेलायाव आरो साख्रि बाख्रिनि बेबादियावबो गासिबो मोनसे नङा मोनसे गासिबो गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै बाबो जोंनियाव बिदिनो सोरबाया डि सि अफिसाव साख्रि मोननानै मावनानै दङ सोरबाया बिदिनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सोरबाया बिदिनो जोंनि बे चार्कोल अफिसाव बिदियाव गासिबो साफ्रामबो लायमोन आरो बे जोंनि जाखां फुनाय गथ'फोरा बेबादिनो सासे नङा सासे गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै मोनसे नङा मोनसे एंगेड्जआव हाबनानै दिनै साबसिन निफ्राय साबसिन माबायाव आं नुनो मोनो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनि थाखाय आङो जोंनि कक्राझार जिल्लाखौ आं दिनैसिम साबसिननिफ्राय साबसिन नुनो मोनना आं गोजोननाय मोनो बिदिनो आरो उननि बेलायावबो फैगासिनो फैदों साबसिननिफ्राय साबसिन रोंगौथिबो जाबोगासिनो दङ बेनिफ्राय जोङो बिदिनो गासिबो उननि बेला नखर संसार जानाय दानायफ्राव बिदिनो गाव गावनि बे रोंगौथिखौ लानानै मोनसे जाफुंनाय आरो बिदिनो माबा मा होनो बिदिखौ गाव गावा नागेरना लानाय गेमसनि पस्टजों साख्रि मोननाय दं सोरबाया बिदिनो बोरला गावनाय माबाजों बिदिजोंबो साख्रि मोननानै दङ बिदिनो सोरबाया बेबादिनो गावनि रोंगथिजों सोरबा साइन्स फरायनायजों बिदिनो जोंनियाव ओरै जोंनियाव दा साबसिननिफ्राय साबसिन नुदों जोंनिया दा ओरैबादि जाबोबाय जौगानाया रोंगौथिबो जोंनियाव दा ओरै इउनिभारचिटि हाबनानैबो सोरबाया इउनिभारचिटिआव साख्रि मोननानै दं सोरबा मोदाङै फिसा बाबो सिकुरिटि मावनानै बाबो गावनि संसार नखर संसारखौ थांनानै थानो थाखाय मोजाङै बेबादिनो सोलोंनानै गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै बिदिनो सोरबाया बिदिनो सोरबा सुकेडार मावनानै बाबो सि आइ टि दं जेरै जोंनियाव आरो गोदान फैबावबाय जोंनियाव मिडिकेल कलेज मिडिकेल कलेजावबो मानसिफ्रा जोंना एंगेजेड जानानै थानो हायो गासिबो ओरै जोंनि हसपिटाल एरियायवबो ओरै डि सि अफिस सोरबा थाना बेफ्रवबो जोंना जौगा गासिनो दं आरो आंनि नुनो मोननायाव बै समनिफ्राय गोदोनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिनिफ्राय साबसिन जागासिनो दङ साख्रि बाख्रिनि बेलाखौ बयबो गाव गावनि रोंगथिजों लानो रोंबाय जोंनि कक्राझार माबायावबो गुबुनावबो बिदिनो दङ आंनि नुनो मोननायाव कक्राझार एरियायावल' नङा चिरां बाकसा बिदियावबो दङ जोंनियाव खिन्थु साबसिननिफ्राय साबसिन नुबोगासिनो दङ नैबे कक्राझार जिल्लानि मानसि जानानै आङो बेखौनो बेराद गोजोननाय मोनो बेखायनो आं बिराद मानि ओरैबादि एखदम बै समावथ गैयामोन गामि दरसेआव सोरबा सासे साख्रिआवलायानो गैया नाथाय दानिआव आं नुनो मोनबाय